असांजे महाराष्ट्रा में सभिनि खां सुठे में सुठो त्योहारु जेको आहे उहो गणपति जो मल्हायो वेंदो आहे गणपति असांजे हिते यारहां ॾींहनि जे लाइ विराजमान कंदा आहिनि असांजी एरिया खे पूरो सजाईंदा आहिनि ऐं तमामु सुठे अलॻि अलॻि तरीक़े सां मंदरु ठाहींदा आहिनि सजाईंदा आहिनि ऐं जामु सुठी डैकोरेशन कंदा आहिनि इन ॻाल्हि जे करे परियां परियां माण्हू ईंदा आहिनि ऐं जामु सुठे नमूने नाच गानो थींदो आहे हर हिकु ॾींहं ते गणपतिअ जे लाइ माण्हू अलॻि अलॻि तरह जो परसाद ठाहींदा आहिनि ऐं विरहाईंदा अहिनि इहो गणपति जो त्योहारु न सिर्फ़ु असांजे महाराष्ट्रा में मल्हायो वेंदो आहे पर ॿियनि हंधु बि मल्हायो वेंदो आहे पर असांजे महाराष्ट्रा में सभिनीनि खां वधीक हिन करे मल्हायो वेंदो आहे छोकी इहो माण्हुनि जो जामु जामु सुठे में सुठो त्योहारु लेखजंदो आहे हिन में तमामु माण्हू परदेस मां अची करे ॾाढे सुठे नमूने इंजॉय कंदा आहिनि ऐं जाम सुठे नमूने ईंदा वेंदा आहिनि हिन फैस्टिवल जो त्योहारु इन करे सभिनीनि खां वधीक में वधीक मल्हायो वेंदो आहे छोकी असांजो गणपति सभिनीनि खां वॾे मे वॾो भॻवानु मञियो वेंदो आहे